सिंधी ॻाल्हाइण वारा माण्हू पंहिंजी संस्कृति रिवाज खे ॾाढे सुठे नमूने सां मल्हाईंदा आहिनि जीअं थधिड़ी जो त्योहार थधिड़ी जो त्योहार लाइ काफ़ी टाईंम सां असां उन जो इंतिज़ार कंदा आहियूं ऐं जीअं ई थधिड़ीअ त्योहार ईंदो आहे सभ खां पहिरीं असां पकवान ऐं सुठियूं सुठियूं शयूं ठाहींदा आहियूं ॿिए ॾींहं असां उन शयुनि खे खणी करे शीतला माता ते अर्गु ॾई पूॼा कंदा आहियूं ऐं उन खां पोइ असां सॼो ॾींहुं विर्तु रखी थधो कंदा आहियूं ऐं उन जो भोॻ लॻाईंदा आयूं असांजा बुजुर्ग बि असां ऐं ॿार बि सभु मिली करे इन त्योहार खे ॾाढे सुठे तरीक़े सां मल्हाईंदा आहियूं शाम जो असां घुमणु वेंदा आहियूं ऐं हिक ॿिए सां गले मिली करे हिक ॿिए वॾनि जो आशीर्वाद वठंदा आहियूं सिंधी माण्हू इन त्योहार खे ॾाढो उल्लास सां मल्हाईंदा आहिनि शाम जो ताश बि खेॾंदा आहियूं ऐं घुमण फिरण बि वेंदा आहियूं ॿार बि इन त्योहार खे जो ॿियो मज़ो कंदा आहिनि शाम जो असां ॿाहिरि निकिरी करे हिक ॿिए सां गले मिलंदा आहियूं ऐं असांखे सिंधी हुअण ते काफ़ी गर्व आहे असांजा वॾा जे वॾनि जो असां उन्हनि जो आशीर्वाद वठंदा आहियूं ऐं हमेशह इहो ई चाहींदा आहियूं त असां इन ई तरीक़े सां सिंधी रिवाजनि खे पंहिंजे तौर तरीक़े सां हलाईंदा अचूं